हँ तरकारी लेबै तऽ आबू कोन कोन सब्जी लेबै अहाँ अच्छा तऽ हमरा लग सभ प्रकारके आरो आर जतबा अहाँ नाम कहलियै हेँ ओहिसँ आरो आर तरकारी बेसी छै तऽ दोकान पर चलि एबै तऽ देखियौ लेबै आर हमर अपनो खेतके छै हम पड़ोसो खेतसे लैत छियै तऽ हम मार्केटसँ नहि अनैत छियै हम अगले बगलके सभटा नीक नीक आर स्वच्छ तरकारी सभ सा सुथरा भेटत हमरा लग दाम के गप जे छै से कोबी एखन तऽ प्रति क़्विन्टल छओ हजार रुपैआ प्रति क़्विन्टल छओ हजार रुपैआ मतलब किलोके दर बुझबै तऽ ओ साठि टके किलो ओ छै फूल गोभी बन्धा जे छै से ओ पचासके दरसे भेटत बैगन तीन हजार क़्विन्टल मतलब तीस टके किलो ओ भेटत बन्धा कोबी भी छै आर खीरा भी छै ओ खूब सुन्दर सुन्दर टटका खीरा छै जे अहाँकेँ बीस टके किलो अर्थात दू हजार क़्विन्टल लेबै तऽ दू हजारके दरसे अहाँकेँ ओ उपलब्ध हैत आ खूब नीक नीक तरकारी छै तऽ अहाँ एबै ने तऽ दाम कम नहि सामान ने देखबै सामानसे कोनो भी जतय से अहाँ पहिनो लेने हेबै आ आइयो हमरा लग लेबै तऽ अहाँ ओ सामानक तुलना कऽ लेबै जे हमर तरकारी खूब नीक लोकल अपन खेतक आ अपन पड़ोसक खेतके छियै दामसँ नहि डराउ नीश्चित रूपसे हमर तरकारी अहाँ बेचबै तऽ खूब आसानीसे बिक जायत नीक छै स्वच्छ छै एखन लगनक दिन छै तुरन्त बिकिओ जायत तऽ एकबेरा तऽ ओ पुरानो माल हेतै कनिटा ओहिपर ध्यान देबै आब देख लियौ ओहो दोकानमे आ हमरो दोकानमे भए सकैत छै ओहि दोकानमे एक टका दू टका पाँच टका अहाँके कमो दिए तऽ ओहिठमका तरला माल सड़ल होइत छै अहाँ देखबै तऽ हमर अहाँ तरेसँ लेब ऊपरसँ लेब सभजगहसे बढ़िआँ बढ़िआँ माल छै आ टटका माल छै अपन खेतक माल छियै खूब नीक नीक तरकारी छै आ शायद एक बोरा लेबै ने तऽ सभदिन अहाँ आबि जेबै दामक चिन्ता एक दू टाकाके अहाँ चिन्ता नहि करियौ सामानक चिन्ता करियौ जे सामान नीक भेटत जे नहिओ बिकत दू दिन टिकत तऽ अहाँ निश्चित रूपसँ आबू आ नीक नीक टटका टटका तरकारी छै हँ ठीक छै अहाँ आबि जाउ आ देख लेबै ठीक छै ठीक